जी बोलिए अच्छा कितने एकड़ की चाहिए आपको ज़मीन अच्छा तो किस एरिया में चाहिए आपको जबलपुर में आउटसाइड में हमारे पास एक ज़मीन पड़ी हुई है जो के पनागर साइड में है वो उधर तीन एकड़ की ज़मीन है उसको हम लोग हाफ़ हाफ़ कर के भी सेल कर रहे हैं तो अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो आप उसे ले सकते हैं वो आपको आएगी तीस लाख रुपए एकड़ के हिसाब से

बिल्कुल आप फ़ॉर्म हाउस डाल सकते हैं एक अपना वॉटर पार्क भी बना सकते हैं जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं ठीक है